एह् जेह्ड़ियां मिगी डेटां याद न ओह् ऐ चौह्दां तरीक छेमां म्हीना दो ज्हार चार इस दिन मेरा जनमदिन होएआ हा जनम होए हा ते दुई दूई डेट जेह्ड़ी मिगी चेता आवै दी ऐ अट्ठ तरीक चौथा म्हीना ते दो ज्हार पंज दो ज्हार सोला इस दिन इस दिन मेरे कन्नै बड़ा बड्डा हादसा होएआ हा इस दिन मेरे ने ऐक्सीडेंट होए हा ते त्री जेह्ड़ी डेट ए ओह् चेता मिगी आवै दी ऐ ओह् ऐ पंजी तरीक बाह्रमां म्हीना दो ज्हार ठारां इस दिन

ते चौह्दां तरीक गी लोक बसाखी मनांदे न ते एह् बसाखी सारे एह् बसाखी ध्यार साढ़ा सारें शा बड्डा ध्यार ऐ इत्त ते जेह्ड़ी ला इक डेट चेता होर आवै दी ऐ एह् सोलां तरीक अठमां म्हीना दो ज्हार बारां न जित कि इस दिन मेरे भ्राऽ ई भ्राऽ दा जनमदिन होएआ हा